भोपाल जिले में बहुत सी प्रकार की स्थानीय सरकार राजनीतिक संरचनाओं जो कि अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से कार्य कर रही हैं जो की प्रशासनिक विभाग निर्वाचित अधिकारी राज और राष्ट्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व कर रही है जिनके द्वारा आज भोपाल जिले में बहुत सी विकासशील चीज हुई है और भोपाल विकास की ओर अग्रसर है अगर हम देखा जाए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें आज मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध की कराई जा रही है और इससे पहले बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और देखा जाए तो यहाँ पर हमें बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है विधायकों द्वारा बहुत सारे यहाँ पर जिले में कार्य कराए गए हैं जो कि भोपाल के विकास के लिए बहुत जरूरी है जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी ऐसी सड़कों का निर्माण करवाया है जिसकी वजह से भोपाल के नागरिकों का आवागमन बहुत आसान हो गया है व सुगम हो गया है और भोपाल के आसपास के पंचायत ग्राम पंचायत और विश्वास सारंग ने यहाँ पर बहुत से काम किए हैं जिसकी वजह से यहाँ भोपाल में बहुत विकास हुआ है और भोपाल के आसपास भी बहुत विकास हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भोपाल बहुत आगे बढ़ चुका होगा